अच्छा समाज बिज्ञान कोन क्लासके

दसमाके हँ मिल जैते दाम ओकर समाज बिज्ञानके परि जायत अपनेकेॅं एक सए चालीस रुपैआ भारती भवनके एक सए

आँय देखियो होलेसेलरके जे छै से

रामायण हॅं रमायण मिल जै मिल जायत तऽ रऽ तऽ रमायणके छओ सए किछु रुपैआ छै ने अजी ओकरोमे मिल जायत छूट

आब देखिए सरकारेके नियम छै तब ओकरा केना ठुकरायल जैते

तऽ